आंनि खारनाया सामफ्रामबो फुं फुङाव बाजौ मिटार द'जौ मिटार सामफ्रोमबो खारबाय थानाय जायो देहाखौ मोजां राफोद लाखिनो थाखाय बिदिनो थामजि मिनिट थामजिबा मिनिट बिदिनो सामफ्रोमबो फुङाव खारनाय जायो खारबाय थानायनि गेजेरजों देहाफ्रा स्थ्रं जायो मोजां जायो थै खारसारनायाबो मोजां जायो बिदिनो सामफ्रोमबो खारबाय थानाय जायो